आलु फान्थावफ्रा बिदिनो जोङो दामगोसा फानोब्ला जोङो लाबोयोब्ला जि थायसे थायनैखौ बारा फाननांगौ जायो एखमब्ला मैगं गोथांफ्राबो बेबादिनो फोरला जिंखा खुमब्राफोराबो दानि बोथोरावथ' दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि बाजारा माबाबाथाय जोंहा खम लाबोनांगौब्ला जों इसे खमै फानफैबाय इसे बुरजायै लाबोब्लाथ इसे बुरजायैनो फाननांगौ जाहैबाय जों बेफोरबायदि खालामाब्ला बहाथो मोननो थायसे थायनैखौनो जों लाब मोननाय नङाना जों बेबादियाव खस्थ लानांगौ जाहैयो एखमब्लानि समाव जों रायजाबायनाय जालांनोसै मैगं दामगोसा फानो मायो होननानै जोंहाबो जोंनि माबाखौ नायनांगौ हिसाबै फाननांगौ जाहैबायना थायसे थायनैखौ लाब नांगौ हिसाबै फाननांगौ खम रेट मोनबोबा खम फानफैबाय बेफोरबायदि जायो आरो मैगं बाजाराव गासिबो बिदिनो फाननो हानाय हायिनि खोथा थाबाय बाहाय सानसे साननैजों सानसेनो फानजोबनोथ' हाखाया खस्थ' मोनो बिदिनो थैनाय मानाय जाहैनोसै मैगं फाननायफोरा दानि बेलायाव बेबादिनो जाजोबबाय दाम गोसाफोर माफोर लायनानै फानफैनो खस्थ' जाबाय थायसे थायनैजों सोलिनो हाला बेसेन बुरजा होनाय